میرا جو پسندیدہ کھیل ہے وہ کرکٹ ہے میں بہت ہی شوق سے کرکٹ کھیلتا تو اب نہیں ہوں لیکن دیکھتا ضرور ہوں اور جو سب سے میری زندگی میں بہت سارے کھلاڑی ایسے رہے ہیں جو پسندیدہ رہے ہیں کوئی ایک نہیں ہے اگر آپ ہندوستان میں لے لیں تو ہندوستان میں جو مجھے سب سے اچھے کھلاڑی لگے ہیں وہ ایم ایس دھونی لگے ہیں اُس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی کول ہے اُس کو جو ہے کیپٹن کول کہا جاتا ہے اور بہترین کھلاڑی اگر دیکھا جائے کھیل کے اعتبار سے تو وہ وراٹ کوہلی ہے اِس وقت روہت شرما ہے اِسی طرح ابھی اِس وقت ورلڈ کپ چل رہا ہے تو شُبھم شُبھم گِل بھی بہت اچھا کھیل رہے ہیں اِیشان کشن نے اچھی پاری کھیلی ہے اِسی طرح ہر ٹیم میں مجھے کچھ نہ کچھ کھلاڑی اچھے لگتے ہیں اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں بابر اعظم ہیں اور بابر اعظم ہیں اور محمد رضوان ہیں اِس طرح آسٹریلیا میں گلین میکسویل ہیں افریقہ میں کوئٹن ڈیکاک ہے اور سری لنکا میں جو ہے پتھیرانا ہے اور اور بنگلہ دیش کے اندر اگر دیکھیں تو لٹن داس ہے شکیب الحسن ہے اِسی طرح جو اور میں عام طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میرا پسندیدہ کھلاڑی ہے وہ اِس وقت ایم ایس دھونی رہا ہے ہمارا پسندیدہ کھلاڑی ہے اور اِس وقت جو بولنگ میں سب سے بہترین ہے محمد سراج ہے اور محمد سمیع ہے اور جسپریت بُمراہ ہے